हैलो हां जी तुस मिस्तरी होर काका मिस्तरी होर बोला दे ओ हां ते असें महाराज कम्म लोआया हा तुसें टाइलां पाइयां हियां ते तुसें ठीक निं पाइयां न एह् चुकोआ दियां न उप्परै गी ओह् ओह् कुतै कुतै नींदी कुदै उच्ची कुतै कनेही ओह् स्हेई निं हैन महाराज ओह् लग्गी दियां हां केह् केह् खराबी होनी उं'दे च

हां ते फ्ही दिक्खो हां प्लस्तर कीता हा सारियां प्लस्तर कीता ओह् बी सारा त्रुट्टी गेदा अस्सियां बनाई दियां ओह् सारियां भज्जी दियां केह् केह् कमी ऐ ओह्दे च केह् घट्ट ऐ एह् पानी अस भई त्रै टैम दिंदे रेह् अच्छा हां ते भी आएओ भी हां ते बड़े नेईं स्हेई हैनी घर जेह्ड़ा दिखदा ते उ'ऐ आखदा निं शैल हैन ते पैसे पैसे निं देने हैन असें स्हेई नेईं लग्गग तां भई स्हेई नेईं कम्म कीता ते पैसे बी असें तुसेंगी पूरी ध्याड़ी निं देनी ऐ हां